गाँवमे एम्बुलेंस खराब होय गेलै हन वहाँ पेशेंटकेँ दिक्कत होइ छै वहाँ केना लए कऽ जयबै गाड़ी घोड़ा करय लए गेलियै तऽ दू हजार बोलैत रहै जे दू हजार नहि दए पैलियै पन्द्रह सए रुपैआ कहलकै जे बेगूसराय लए गेलियै दए देलियै ओकरा एम एम्बुलेंस खराब हइ बहुत कठिनाइ होइत रहै उएह चारि चक्का कए कऽ लए कऽ गेलियै वहाँ कोइ कोइ पन्द्रह सए कहैत रहै कोइ दू हजार कहैत रहै लास्टमे दू हजार दए कऽ गेलियै हन कए कऽ की करियै कठिनाइ बहुत होइ छै एम्बु एम्बुलेंस खराब होइ जाइ छै नहि सुविधा छै खराब होइ जाइ छै गाड़ी करयके सरकार सुविधा नहि दए रहलै हन गाड़ी ताड़ी अपन कए कऽ जाय पड़ै छै सरकार सुविधा नहि दै छै बहु एक्के गो एम्बुलेंस रहै गाँवमे दिक्क ओहो खराब भए गेलै पेशेंटके गरी की करियै गरीब लोक छियै केनाहितो गेलियै गाड़ी करलियै एम्बुलेंससँ तऽ फ्रीमे जेतियै जे एना दू हजार रुपैआ दए कऽ गेलियै हन आब दू हजार डाक्टरकेँ भी देबै वहाँ लगलै हन वहाँ गाड़ी इएह अगर पैसा बचतै तऽ दबाइ भऽ जेतै दू हजारके गाड़ी कए कऽ जाय पड़लै हन ओहिमे लागि गेलै रुपैआ एना बचि जयतै तऽ दबाइ ओहिसँ होतै बहुत चीज इलाज केलियै गाँवके मुखिया भी धियान नहि दै छै गाँवके सरपञ्च अर कोइ धियान नहि दै छै एम एम्बुलेंस नहि छै तब ने कठिनाइ होइ छै अइसे एम्बुलेंस रहतै तऽ गाड़ी भाड़ा कए कऽ जेनाइ तऽ जरूरी नहिए ने रहै लेकिन एतय इमर्जेन्सीमे जाय तऽ पड़बे करै छै लेकिन लेकिन की करियै गाँवके मुखियाकेँ कहै छियै सुविधा तनि दियौ कहियौ नहिए होय पाबै छै मुखियो अर किछु नहि बोलै छै जाइ छियै तऽ ठीक छै इलाज कए रहलै इलेक्शन आय रहलै गरीब दुखिया छियै अइसे गाँवमे सभ आदमी कहबै मिलि जुलि कऽ नहि तऽ इलाज तऽ हमर ठीकसँ गरीब दुखिया छियै होय जायके चाही